हाँ भारतीय फ़िल्मों और संगीत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे फ़िल्में देखना और संगीत सुनना दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं मैं आपको अगर फ़िल्मों की बात की जाय तो मुझे एक्शन मुवीज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद हैं बट दूसरी ओर मुझे पारिवारीक जो मुवीज़ होती हैं वे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं पारिवारीक मुवीज़ की बात करें तो जैसे हम आपके हैं कौन स्वर्ग से सुंदर ये दोनों ही मुवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा लगती हैं दूसरी ओर एक्शन मुवीज़ भी मुझे बहुत पसंद हैं और अगर बात करें संगीत की तो मुझे संगीत भी बहुत ज़्यादा पसंद है जो फ्री टाइम जो मेरा रहता है जिस टाइम में मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ तो उस टाइम में मैं संगीत देखना संगीत सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मुझे जो नॉर्मल स्लोमो जो सोंग्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद हैं जैसे कि अगर मैं पसंदीदा संगीतकार की बात करूँ तो मुझे अरिजीत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं वो उनकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी लगती है और उनके जो गानों में जो शब्द होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मन को भा जाने वाले होते हैं और उन उनके बनाए जाने वाले जो गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं तो मैं ज़्यादातर उन्हीं के जो बनाए गए गाने हैं वो सुनना पसंद करती हूँ और फ़िल्मे भी मैं ज़्यादातर एक्शन मुवीज़ ही देखना पसंद करती हूँ जो कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मनोरंजन करते हैं मेरा और मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ